डाक टिकिट ऐं जेके सिके असां जमा था करूं ऐं जेके पत्थर असां जमा था करूं उनजो असांखे ॾाढो वॾो मूल्य आहे असांखे तरहि तरहि जा टिकेटियूं ॾिसण में अॻिएं ज़माने में कीअं टिकेटियूं ठहंदियूं हुयूं ऐं हिन ज़माने में कीअं टिकेटियूं ठहनि थियूं ऐं अॻिएं जा सिका के पितल जा हूंदा हुआ के स च तामे जा सिका थियल हूंदा के त जीस्त जे जा बि टिका ठहियलु हूंदा हुआ उहो असांखे ॻॾु करण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं असांखे अॻिले ज़माने जी ख़बर पवंदी आहे भई अॻिएं कीअं यूज़ थींदा हुआ ऐं हाणे असां उनजो कीअं था इस्तेमालु करूं इन मां असांखे जाम कुझु सिखणु मिले थो ऐं अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा अलॻि अलॻि रंगनि जा असांखे पत्थर ॾिसणु अचनि था ॻाढ़ा पीला सावा के रुबी उन उन्हनि जा अलॻि अलॻि नाला बि ॾिना वया आहिनि जीअं पीले पत्थर खे गुरु जो पत्थर चइबो आहे त इन करे असांखे अलॻि अलॻि पत्थर जमा करणु असांजे लाइ जाम सुठी ॻाल्हि आहे ऐं इहो करण बि खपे टिकेटियूं जमा करण थियूं या सिका जमा करणु थिया असांखे इन्हनि मां जीअं पुराने जमाने में असांजो मुअन जो दड़ो उते सिका कीअं हलंदा हुआ उनमें हिरन हूंदो हुओ त इन करे असांखे इहे सभु करणु खपे ऐं ॿारनि खे सेखारणु खपे